आङो आंनि मोसानाय बा गुबुननि मोसानाय बुङोब्ला आं मोसानो मोजां मोनो आरो मोसानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ केसेटजों मोसानाय आरो बिदिनो खाम सिफुं दामनानै मोसानाय बेफोरनि मोनफ्रोमनिबो मोनफा मोनफा आयदा दङ आरो आं बांसिन आंहा जोंनि धोरोमनि दामनाय आगजु दामजुजों आङो बांसिन मोसानो मोजां मोनो जे बे खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि सोदोब खोनाब्लानो आं गावनि मोसानाय आयदा सर'फ्रा आंनि गोसोआव फैयो आरो बेबायदिनो आङो उननि जोलैफोरखौबो आङो बेबायदिनो फोरोंलांनो गोसो जायो आरो इयुनिवबो आं बेबायदिनो मोसानायनि बे आयदाखौ